میں نے ایپل کی اسمارٹ واچ خریدی یہ میرا سب سے پہلا پروڈکٹ تھا واچ کو آن کیا اور دیکھا اس کے اندر ریگولر بلڈ پریشر مونیٹرنگ ہارٹ ریٹ مونیٹرنگ وغیرہ وغیرہ اور تمام سائکلنگ اسٹیپ اور بلوتوتھ کنکٹیوٹی کال کے ساتھ پلس میسج اور ساتھ میں مختلف میسج پیغامات اور میسیجز کی نوٹیفیکیشنس وغیرہ وغیرہ اور ڈائلر ڈائلر فون ڈائلنگ پیڈ بھی موجود تھا جس سے آپ کسی کا نمبر ڈائل کر سکتے ہیں اور اسپیکر بھی تھا اسپیکر بھی ہے جس سے آپ کال کر کے بات بھی کر سکتے ہیں